कोण उलयता खंच्यान हय खंच्यान तूं आं कितलें शिकता भुरगें

तुका एक चार पांच दीस वयता पूण हे ड्रेस कसलो तुका व्हायटान काय व्हायट आनी ब्लॅक आं तुका कपडो हाडून दी कपडो हांव तूं हाडटले काय म्हागेलो घालूं आं कपडे तूं हाडून दिता तर कपडो आसा ती जायना म्हणटगीर आं मागीर कपडो केन्ना घेवन येता तूं हय बेग फाल्यां बी फाल्यां बी पय हय फाल्यां बी घेवन यो किद्या सांग तुका एक दोन दीस तरी वयतलेच थंय तितले अर्जंट दोन दीस वयतात तुका ते

हय एक करून दिवया तुका रातचे बी मातशें टायम काडून

आनी आं खंयचो तो खंयच्या हायस्कुलाचो सांग आं आं आं स्पेशन मोटार आं ओके ते कलर खबर आसा म्हाका आसा म्हाजे कडेन वर रेडी केल्ले बी आसा सायज बी खबर आसता तुका भुरगेले कितली ती ताजे नंबर वायट आसता ते चवथ नंबर तेरा नंबर

हय हय हय तशें कुन्न घेवपा जाता आनीक आनी कितें तें सांग तुका जातल्या बेगीन करून दितां हांव पूण फाल्यांच मातशें यो हा घेवन हय किद्या सांग बेगीन येत कितल्या तुका बेगीन हें करून दिवपा मेळटा न्हू बरें